اتر پردیش کے اندر مختلف علاقے ہیں اور بہت سارے زون ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ مشہور ہیں اور وہ ایک دوسرے سے کئی طریقوں سے مختلف ہیں جیسے کہ عام طور پر جو ہمارے یہاں زون بہت مشہور ہیں گھاگھرا پلینس ہیں وندھیا رینج ہے اور اس طرح کے اور بھی دیگر زون ہیں جو کہ ہمارے علاقے میں بہت مشہور ہیں لوگ ان زونوں کی سیاحت کرتے ہیں اور ان زونوں میں یا پھر علاقوں میں بہت طریقوں سے کام کیا جاتا ہے